जेह्ड़ा अज्ज दे टाइम बिच ग्रैजुएशन करी आ लेकिन बचपन कोला में शायद सैकंड क्लास बिच हा शायद कनफर्म ते उस टाइम च में गाने गान लग्गेआ हा सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मतलब ऑल इन क्लास सारी क्लास जिन्ने तक्कर पढ़ेआ में टवैल्थ तक्कर खासकर सैवन्थ सिक्सथ सेवन्थ ऐटथ नाईनथ टैन्थ इलेवन्थ टवैल्थ एह्दे कोला बाद कॉलेज बिच ते उस टाईप दा प्रोग्राम होएआ कोई ते उत्थै में निं परफार्म करी सकेआ बाकी अदर प्रोग्राम होंदे रेह् लेकिन सिंगिंग आह्ला प्रोग्राम निं होआ लेकिन बाकी अदर वॉयस ऑफ डुग्गर साढ़ा अपना जेह्ड़ा रेहा पिच्छें सीज़न वन ओह्दे बिच बी पार्टिस्पेट कीता हा हिस्सा लैता हा सेमी फाईनल तक्कर पुज्जी गेदे पर थोह्ड़ा पर जिस दिन कोई निं जो बी अपने चैनल दी इक स्पोर्ट दी बजह् कन्नै उत्थै पुज्जी दे हे बाकी जि'यां कोई इस बेल्लै में सिक्योरटी बिच जॉब करना आं अपने रामनगर पैलेस बिच फोर्ट समाधि ते उत्थै बी कोई प्रोग्राम होंदा जी कोई दो चार प्रोग्राम होए जि'यां ते उत्थै बी गाना गाया ते पार्टिस्पेट कीता जेके स्टेट चैंपियनशिप कटरा च होई ही जेह्ड़ी उत्थै बी पार्टिस्पेट कीता हा में बड़े जैदा अज्ज तगर बड़े नेईं तो बी जिन्ने बी होए ओह् ठीक ऐ पार्टिस्पेट करदा रेहा क्योंकि सिंगिंग तो अपनी जान ऐ बस सिंगिंग दे बगैर अस रेही निं सकने किश इक दिन गाने निं सुनचै ते दुऐ दिन दमाग खराब हो जाता ऐ खराब होई जंदा ठीक ऐ निं बाकी ऐ कोई गलत बोली ओड़ग तां सॉरी बाकी सिंगिंग इज़ मॉय पैशन थैंक यू